پہلے کے زمانے میں ہمارے گھروں میں پانی ایک کپڑے کے اندر چھان کر مٹی کے گھڑے میں رکھ کر پیتے تھے پھر زمانہ بدلا تین مٹی کے چھنّیوں رکھ کر اُس میں سے پانی چھان کر پیتے تھے پھر ٹیکنالوجی آئی پانی صاف کرنے کی مشین آ چکی ہے جس سے پانی صاف اور میٹھا اور ٹھنڈا آرہا ہے جس سے لوگ پی کے صحت مند رہ رہے ہیں پانی ہمارے زندگی کا اہم حصہ ہے